मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण हस्तियाँ हैं जिन में से है लता मंगेशकर जो संगीत में संगीत की कोकिला कहलाई जाती थी वह ऐसी गायिका थीं जिनके गानों को सुन कर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे हमारे मध्य प्रदेश की गायिका मध्य प्रदेश से हमें गर्व है कि वह हमारे हमारे क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्ती है में से एक है देवी अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर में प्रसिद्ध है जिनका रजवाड़ा वग़ैरह नाम से बहुत प्रसिद्ध है हमारी संस्कृति हमारी रानी दुर्गावती हमारी भी वह भी एक प्रसिद्ध हस्ती है हमारे क्षेत्र की हमारी सांस्कृतिक बहुत सी मान्यता है जिन में से है गोंडी नृत्य यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमारे क्षेत्र में गोंडी नृत्य और भी सांस्कृतिक कलाओं का बहुत योगदान है जो बहुत से लोग यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं सांस्कृतिक अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है हमारे क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण स्थान है जो बहुत लोकप्रिय है पर्वटक पर्यटन स्थल है जैसे बालाजीपुरम हो गया हनुमान डोल हो गया खेड़ला क़िला हो गया चिखला झरना हो गया जहाँ पर लोग पर्यटक जाते हैं और वहाँ पर घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान हैं